ओ हेल'

आं नै बेंथल एमबिनि ओमफ्राय नोंथाङा

नाङा जाबाय जाबाय नोंथां माने आं बे बेखौनो नागिरगासिनो दङ आं भिजिटरनालाय नोंथां नोंथांनि कालसारनि सोमोन्दै बर' कालसारनि सोमोन्दै आंनो मोननैसो खोन्थाहरनो हागोन नोंथाङा आं बेखौ मिथिनो लुबैदों आरो खोनाबाय अ आस्सा आस्सा आस्सा एसे सिरिनोसै होनायलाय आथ्सा टिभिफ्रावजे नुयो माब्लाबा माब्लाबा बेबायदि मोसानाय बेनोना नोंथां आथ्सा दे

उम आथ्सा आथ्सा सा

आथ्सा आं बेखौनो बिजिरनो फैदों खोनाबाय नोंथां नोंथांमोननि कालसार बर'नि जि कालसार बे कालसारखौनो आं मिथिनो थाखायनो आं नोंथांमोननिसिम फैदों ना दे दे नोंथांनिफ्राय मिथिनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय आथ्सा औ बुजिबाय बुजिबाय अके